हमारे करौली ज़िले में पूजा स्थल बहुत सारे हैं जैसे क्यार्दे बालाजी और हमारी देवी मैया का मंदिर कैला मैया का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर ये सभी जगह मुझे बहुत पसंद हैं यहाँ के प्रसाद मुझे बहुत पसंद हैं यहाँ पर हम अगर कुछ भी मांगे तो वह पूरा हो जाता है और हमारे करौली जिले में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे दीपावली होली सकरैत भाईदूज गोवर्धन तीज रक्षाबंधन हम अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते हैं और हम अपने गो गोगो जी काजी तीज और विनायक चतुर्थी ये सभी त्यौहार भी हम मनाते हैं नवरात्रा हुए दश दशहरा हुए ये सब हम त्यौहार मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं हमें इन त्यौहारों को मनाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है और हम इन त्यौहारों में बहुत सारे मज़े भी करते हैं